غازی آباد ضلع میں دستیاب کچھ مقامی رہائشی اخترعات ہیں جنہیں لوگ اپنے رہائش کی استعمال کے لیے رکھتے ہیں وہاں لوگ اپنی رہائش رہائش کے لیے جن مقامی دستیاب کا استعمال کرتے ہیں ان میں فلیٹ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مکان کرایے پر لے لیتے ہیں کچھ لوگ مکان خرید لیتے ہیں کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہاں پر مکان مکان کئی کرایے پر کچھ کم کرایے پہ دیتے ہیں جس طرح کچھ پانچ ہزار پہ لے رہے ہیں کچھ دس ہزار پہ لے رہے ہیں اس طرح وہاں پر رہائشی دستیاب کئی سارے ہیں جو الگ الگ طرح سے دکھائی دیتے ہیں بہت سے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ بھی بہت مختلف ہے تو وہ جو جو لوگ خود رینٹ پہ نہیں لینا چاہتے ہیں وہ ہاؤسنگ ایجنٹ سے بات کر کے ان سے اپنے رہائشی علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں یا ان کی